कीड़ा आर लगै हय तऽ लोग अपन अपन जेकरा जेहन सुबिधा बुझा हइ ओ अपन करै हइ कोइ अपन राखि घोरिके देलक कोइ गोबर घोरिके देलक कोइ दवाइ लाके देलक जानबर नोकसान केलक तऽ कोइ पुतला ठाढ़ कऽ देलक ओहिमे बनाके जे ओहिसे आदमी जकाँ पुतला लिलगाय आर अपन देखि कऽ भागि गेल फसल नहि नुकसान केलक आ कीड़ाके जे होइ छै कीड़ा होइ जे लोग लऽ गेल गोबर उठा कऽ खेतमे पानि लऽ गेल ओकरा बढ़नी बनैलक पहिला लोक सब एनाही करै रहथिन जे बढ़नी बना लेतीं खढ़के आ बढ़नी बनाके आ तब करथिन की जे ओकरा अथी करथिन घोरिके छोटका घोरिके छिटका मारै रहथिन आ अभीके जे दवाइ तरह तरह के अखन चलल हइ जिनका जानकारी हइ तऽ अपन बोल के लऽ आबै छथिन नहि तऽ दोकानदार से जेकरा नहि जानकारी हइ ओ दोकानदार से अपना पुछलखिन जे कीड़ा लागल हइ हमरा फसलमे तऽ हमरा कीड़ाके दबाइ दियौ तऽ अपन तकर बाद दै हन कीड़ाके दवाइ तब पानि लऽ गेल कते घर सँ कतेक दुरी हन तऽ डिब्बा उठा कऽ लऽ जाइ छथिन स्प्रे मशीन आजकल चलल हइ तब लऽगेला उठा कऽ अपना आसपड़ोसमे अगर कल हइ चाहे खेतके नजदीक बोरिंग चलऽ हइ तऽ ओहिमे से पानि आनिके भैरिके आ आनलक तऽ फेर भरलक फेर बाल्टी लऽ गेल लकड़ी से अपन घोरिके ओहिमे ढारलक डिब्बामे ढारिके आ फेर ओकरा छनलक पानी के जैसे कि मशीनमे जाली लगल हइ ने गन्दा अन्दर नहि जमल रहै तब ओकरा केलक जे पिठ्ठी पर एक आदमी उठेलक ओकरा फसेलक कुण्डी रहै छै डब्बामे फसबै बला ओकरा फसाएके आ तब ओकरा पीठी पर आदमीके सहायता सँ ला कऽ तब ओकरा स्प्रे कए देलक लादलक तब बारी बारी से एक दिसन से अपना जेना ओरिआएल तेना अपन धियापुता करै छनि सिआन धियापुता से तऽ नहिये होइ बला सिआन अपना कयलनि स्प्रे कते अपन राखे घोरि कऽ धऽ दै छथिन बढ़नी बना कऽ छिटका धऽ दै छथिन कतेक अपन गोबरे घोरि कऽ गोबर घोरि लेलक खढ़के बढ़नी बना लेलक आ छिटका देलक लिलगाय कतेक केलक नोकसान कतेकके नहि केलक कते खेतके खेते सुन कऽ देलक कतेकके नहिये भेल तऽ देखै छथिन तऽ दबाइड़ दै छथिन आ नहि तऽ नहि दबरनाइ होइ छैन तऽ अथी पुतला बना कऽ ठाढ़ कऽ देइ छथिन कते अपन अपन अथी दवाइ डालि देलक कते स्प्रे एहन कऽ देलक महक से भागि गेल अपना फसल बचबैके लेल अपना अपना उपाय जेकर जेना जेकरा जेना जानकारी हैन जेना जेना होइ हइ ओना ओना केलक ओकर बाद धान हइ तऽ धानमे पानि लागल बारिश दिन राति होय लागै हइ तऽ बारिश होबे लागल तऽ पानि लागि गेल पाकि गेल फसल तऽ ओकरा केना कऽ हम बचाउ दिन राति तऽ बारिश होइ हइ काटब तऽ आरो धान खराब भए जायत भीज जायत फुलि जायत ओहिमे तुरंत जनैम जायत ओकरा फेर तुरंते ओकरा केनाके हम बचायब तेकर कते काटलक तुरत काटिके तुरंत झाड़लक कतेक समय नहि रहल तऽ ओकरा राखि दै छथिन झाॅंइपके जिनका दूर दरबज्जा नहि हइ जन लगैलखिन तऽ ओ जनके कहथिन जे जेतने अहाँ काटब ओतने अहाँ काटु लेकिन हमरा झाड़ि दिअ तब झाड़ि देलक लोग तोरा तोरा ओकरा झाड़लक ओललक ओकरा ओललक ओसैलक घर लै गेल पसारलक पसारिके हवा लगाके उड़ाके फेर ओकरा अपना सेलर करलक लोग आ नहि तऽ आ कम रहै हइ तनिगो छोटा छोटा रहै हइ ताहिमे खाद लागल पानि लागल धान तऽ पानीके चीज हइ लेकिन पाकलमे पानि नहि लागै हइ पाकि जाइ हइ तऽ ओकरा पानि नुकसान करै हइ कम पाकल भेल तऽ लोग पानि काटि देलक आरी जे दोसर खेत मे बढ़ा देलक चाहे खाली जगहमे बहा देलक नहि पानि लागल रहै हइ तऽ लोग नुकसान होइ छै तऽ नोकसान भेल तऽ सब किछु लोगके पूँजी लागिये जा हइ ओहिसँ सफल नहि भेल उपजा बर्बाद हो जा हइ कम रेटमे हुनका दोकानदार कम रेट लगैलक कम रेटमे ओ बिक्री भेल ई सब फसलमे होइ हइ कतेक मुसो दै छथिन शिशो काटिके लऽ जाइ छथिन तऽ खेतके खेत सुन्न कऽ दै छै कते कऽ नहि भेल तऽ अपना खुशीके बात हइ जे हमर क्षति नहि भेलै हमरा फसल बढ़िऑं सँ घर आबि गेलै इएहा सब खेती बाड़ीमे इएहा सब बात छै समय समय पर खाद पानि हर चीज दै के रहै छै आलू मकइ हइ ताले निकालके लोग तऽ पानि देलक खाद देलक आ फेर मकइ कटल बैशाखमे तऽ फेर मकइ कटतै मई जुनमे फेर काटिके फेर घर लैलक दौनी कैलक सुखेलक पहिला नंबर तब दौनी कैलक ओकर बाद सुखैलक बोरा मे कसलक सेल आर कैलक एहे सब अपना फसल मे